मेरा सबसे पसंदीदा खेल खो खो और कबड्डी है क्योंकि जब मैं बचपन में इस्कूल जाती थी तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर खो खो और कबड्डी का ही खेल करती थी और मैं अपने इस्कूल में ऐसी खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग भी लेती थी और विजेता भी होती थी खो खो में ज़्यादातर मुझे ऐसे जो बैठे होते हैं वो वाले रोल में पसंद नहीं आता था ज़्यादा इसमें मुझे भागने वाले रोल में मुझे पसंद आता था और कबड्डी में ज़्यादातर मेरी एक खूबी थी मेरे अंदर जो भी आ रहा है हमारे साइड तो मैं उसकी टांग पकड़ कर सीधे खीच देने वाला काम करती थी और उसको गिरा देती थी इसीलिए मैं अपनी टीम में सबसे ज़्यादा अच्छी खिलाड़ी थी और मैं अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल खिला पाती थी और इसी कारण से मेरे टीम के लोग ज़्यादा यानि कि खेल से बाहर नहीं निकल पाते थे और पूरे खेल तक मेरे टीम के लोग रहते थे और अपना खेल का आनंद उठाते थे